अनिल मोबाइल शॉप से बात कर रहे हैं क्या सर सर मुझे फोन लेना है सर हाँजी वीवो वी सत्ताईस जो नया आया है हाँजी फाइव जी वाला आपके पास है इस वक्त अवेलेबल रेम रोम क्या है इस और ज़्यादा रेम रोम में नहीं फिर भी रेम रोम आठ दो सौ आठ दो सौ छपन में नहीं है आपके पास ही नहीं आया मॉडल फिर इसमें फिर क्या क्या फीचर्स हैं इसमें कुछ जी इसमें नया क्या है कुछ अलग कितने मेगापिक्सल का है कैमरा इसमें चौंसठ का फ्रंट और फ्रेंट के कैमरा कितने मेगापिक्सल का है एक तो बैक कैमरा है चौंसठ का और फ्रंट कैमरा ठीक और इसमें वो है ना वो माइक्रो वाला सिस्टम बैटरी कितने एम एच की है इसकी चलिए फिर तो अच्छी बैटरी फिंगरप्रिंट इसमें डिस्प्ले में मिलेगा ना और इसमें सही वीवो के अलावा कुछ इसमें नया और होगा ना कुछ सिक्योरिटी फीचर

कर्व डिस्प्ले है ना फूल चार्जर कितने एम एच का है इसका कितने वाट का है कितनी देर में चार्ज कर देगा एक डेढ़ घंटे में ठीक है सर तो ई एम आई ई एम आई तो और कैश में अंतर है कुछ

ठीक है सर मैं देखता हूँ फिर तो कैश ही लूँगा ठीक है सर मैं आता हूँ ठीक है सर अब आऊँगा तीन चार बजे ठीक